हेलो प्रणाम चचाजी प्रणाम चचाजी हेलो चचाजी मैथिली जे हम बजैत छी तऽ मैथिली तऽ हमरा बड नीक लगैए बजैमे जी बिलकुल जी जी हमरा तऽ बड नीक लगैए लेकिन अहाँ एहि पर की हूँ जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी भाषाके बड हमरा हमरा तऽ बड नीक लगलहँ जी जी जी जी अच्छा जी जी जी जी हूँ जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी एहिमे जी जी जी जी जी जी से तऽ चचाजी मैथिली देखैत छियै बहुत नीक शब्द छै भाषो तऽ बहुत मिठास छै मैथिली जी हाँ जी जी

जी जी जी जी मैथिली शब्दे एहन छै जी जी जी जी जी जी जी जी चचाजी जी जी हम अरविन्द भेल चचाजी घर अपनेकऽ पाली गाम भेल चचाजी पाली पाली चचाजी पाली अपने गामक छियै जी जी जी जी ठीक छै चचाजी तहन राखैत छी